पूर्णिया जे छै ने बहुत मतलब की यहाँ बारिश पड़तौ रहै छै बहुत अच्छा मौसम छै यहाँ मतलब यहाँ बारिश पड़ै मतलब बहुत पानि यहाँ खेतो सबनीमे बहुत पानि हो जाइ छै मतलब ओकरा बहुत दिक्कत हो जाइ हँ सर्दी बोखार आबि जाइ लेकिन मतलब मौसम लेकिन मस्त होइ छै यहाँ मजा आबि जाइ छै लेकिन पूरा यहाँ जे छै ने पूरा मजा आबि जाइ छै मतलब आर यहाँ के जे मौसम मतलब छह ने यहाँ मैथिली भाषा तोरा साथ बहुत अच्छा मतलब मतलब छै यहाँ जे छै ने मौसम बहुत मतलब मतलब पुराना जमाना इतिहास तऽ मतलब बहुत बढ़िआँ छै यहाँ इतिहास मतलब की पहिले जमानामे बहुते इतिहास बढ़िआँ छलै यहाँ करो मतलब मतलब यहाँ बहुत सारा राजा प्रताप मतलब यहाँ सनी छलै यहाँके मलतब माहौल सब जे छै बहुत बढ़िआँ यहाँ जे छै ओकर बाद जे छै नी तऽ यहाँ एकरोमे पूर्णिया जे छै मतलब यहाँ धूप धूप हो गेलौ जाहिसँ मतलब बादल हो गेलौ इसब मतलब की बहुत सुन्दर यहाँ माने सालमे तीन बार जैसा धूप होइ छै ठण्डी दिन आबै छै फेरो मतलब बरसात रऽ दिन आबै छै है सबरो जे दिन आबैए ने बहुत सुन्दर मतलब खेती तऽ मतलब बहुत सुन्दर मत पूछऽ बहुत बढ़िआँ खेती होइए यहाँपर हरदम सब कुछ सब्जी यहाँ एकदम हरा हरा मस्त मिलै छै यहाँ जे छै ने बहुत मतलब बढ़िआँ छै यहाँ हमरा पूरा मजा बुझाइए पूर्णिया जिला मतलब पूरा फेमस मतलब बढ़िआँ प्रकृति रऽ छो यही इसीलिए आरो यहाँ एकरो मतलब इतिहास अगर जे बतेबी ने तऽ बहुत मतलब की बहुत पुराना इतिहास छौ जैसे यहाँ हो गेलौ पुराना जमाना रऽ हो गेलौ जैसे किला सब हो गेलौ थोड़ा बहुत आओर यहाँ जब इंजिनीरिंग कॉलेज सब कॉलेज सब जे छै कॉलेजो एकदम बहुत मस्त छै कॉलेज लेकिन जैसे वी वी आइ पी कॉलेज देखी लअ बिहार नी बहुत प्राइवेट कॉलेजमे मतलब बढ़िआँ यऽ यहाँ बहुत एकदम जैसऽ हो गेलौ यही सनी पूर्णियाके मतलब की मौसम बहुत अच्छा मौसम अच्छा यऽ आओर पूर्णिया जे एकटा कॉलेज छह वी वी आइ टी मतलब बहुत अच्छा यऽ मौसम एकदम साल भरके मौसम मतलब बहुत बढ़िआँ बेस्ट चली जाइ छह यही सनी हँ मतलब आओर यहाँ जो है मतलब यहाँ जे छै नी पूर्णिया पूर्णियामे जे छै मतलब सब सुविधा देलो गेलै र रेलवे स्टेशन सब छै यहाँ यहाँके रऽ मौसम जे मतलब बहुत बढ़िआँ यऽ सालमे पूरा एकदम तीनो मौसम जे छै गरमी हो गेलौ ठण्डी हो गेलौ बारिश रऽ दिन हो गेलौ मतलब गरमी दिन तऽ मतलब मत पूछऽ बहुत बढ़िआँ गरमी होलौ एकदम गरमी दिनमे मतलब नहायमे जे मजा नदी सब जे छह वहाँ नहायमे पूरा मजा एकदम वातावरण जैसे मलतब मस्त छह मतलब आओर ठण्डी दिन तऽ एकदम पूरा एकदम मस्त ठण्डा एकदम ठण्डा वातावरण बहुत मस्त छै एकदम यहाँ स्वेटर पीनहीके सब बाहर निकलै यऽ आओर बारिशके दिनमे तऽ मत पूछू एकदम मतलब हल्की हल्की बारिश फव्वारे टाइपके जे बारिश दै यऽ बहुत एकदम मन सुन्दर हो जाइ हँ एकदम मस्त